जियां के साढ़े स्कूल च जिसलै में अडमीशन लैती ही जिसलै में नर्सरी बिच पढ़दी ही ते ओल्लै डाकूमैंट नेहे उसलै बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पौंदा हा उन जियां जियां अस बड्डे बड्डे स्कूलें बिच्च जा करने जि'यां जि'यां साढ़ी क्लासीस बधददियां जा दियां नुआढ़े बिच्च असेंगी हून अडमीशन ताईं हर इक डाकूमेंट होना चाहिदा जि'यां कि अधार कार्ड होई गेआ पेन कार्ड होई गेआ बर्थ सर्टीफिकेट होई गेआ प्रोबैंशल सर्टीफिकेट हर इक सर्टीफिकेट एडमिशन ताईं अपनी चाहिदा होंदा जिसलै अस निक्के होंदे हे जिसलै अस कालेज स्कूल बिच्च निक्के निक्के स्कूल बिच्च पढ़दे हे जिसलै अस उसले एडमिशन दा इ'न्ना ओह् नी होंदा हा असेंगी पता नी होंदा हा कि केह् साढ़े डाकूमैंटस केह् लग्गने केह् नेईं लग्गने साढ़े पेरेंटस गी पता होंदा हा ते ओह् उस च ओह् जिसलै अस निक्के होंदे हे नर्सरी एलकेजी च पढ़दे होंदे हे उसलै साढ़ी फीस बी घट्ट होंदी ही एडमिशन फीस बी कट्ट होंदी ही

गोर्मेंट स्कूल बिच्च ऐसा नेई ऐ कि उ'ऐ बच्चे पढ़दे जिं'दे घरेंआह्लें कोल उं'दे पढ़ाने दे पैसे नेई होंदे गोर्मेंट स्कूल बिच्च हर इक बंदा जाई सकदा जेह्दी मर्जी गोर्मेंट स्कूल बिच्च जाई सकदा अस इत्थूं दे प्राइवेट स्कूल बिच्च पढ़दे हे उधर दा स्कूल बहोत शैल हा ओह् स्कूल नोआड़े बिच्च एडमिशन फीस फिफ्थ तोड़ी एडमिशन फीस कोई पंदरां सौ हारी एडमिशन फीस ही नुआढ़े बाद साढ़ी मंथली फीस बी ऐ ही सत्त अट्ठ सौ रपेआ साढ़ी मंथली फीस ऐ जि'यां साढ़ियां क्लासा बधदियां गेइयां जि'यां अस बड्डी बड्डी क्लासें च साढ़ी एडमिशन फीस बी बधदी गेई साढ़ी मंथली फीस बी बधदी गेई

फिर जियां अस नेक्सट क्लास च जंदे गे साढ़े होर डाकूमैंट बनदे रेह् जि'यां साढ़ा प्रोबैंशल सर्टीफिकेट बनदा हा फिर अस अठमीं बिच्च पुज्जे साढ़े रोल नम्बर बनी गे साढ़े प्रोबैंशल सर्टीफिकेट बनी गे साढ़े करैक्टर सर्टीफिकेट बनिये हून जियां असें बड्डी बड्डी क्लासें च एडमिशन लैनी ते हून असें कालेजें च एडमिशन लैनी ते हून साढ़े इत्थै हर इक डाकूमैंट पुच्छने जेल्लै में अडमिशन ताईं आई कालेज बिच्च साढ़े कालेज बिच्च मेरे सारे डाकूमेंट पुच्छे हून पैह्ले मैंशन कीते दा कि तुसें एह् एह् डाकूमेंट चाहिदा ते तुसें एह् एह् कन्नै लेई आना ते जेह्लै में कालेज बिच्च ही मेरा अट्ठ ज्हार रपआ एडमिशन फीस लग्गी ही कालेज बिच्च एह् ऐ कि मंथली फीस नीं होंदी कालेज च छड़ी एडमिशन फीस लगदी जेह्ड़ी कि अट्ठ नौ ज्हार होंदी कोई कालेज ऐसा होंदा कि उधर थोह्ड़ी देर मुश्कल फीस लगदी तुस हून दिक्खी लेओ केवी स्कूल बिच्च मसां कोई पंजी पंजी छब्बी सौ रपे एडमिशन फीस लगदी ते नुआढ़ी मंथली फीस बी घट्ट होंदी केवी स्कूल बिच्च बड्डे बड्डे स्कूलें बिच्च फीस बी जैदा होंदी ते एडमिशन फीस बी ते एजूकेशन बी बच्चें दी उस्सै साह्बै दी होंदी फिर

जि'यां अस प्राइवेट स्कूल बिच्च प्राइवेट स्कूल बिच्च बच्चें दी पूरी देख भाल कीती जंदी कि बच्चा कि'यां पढ़ा दा केह् नुआढ़ा लैबल ऐ बच्चे दा पढ़ाई दा ते ऐसा कि प्राइवेट स्कूल बिच्च बी फीस बी जैदा होंदी एडमिशन फीस बी जैदा होंदी ते मंथली फीस बी जैदा होंदी

एह् सारा किश दिक्खेआ जंदा बैसे बी गोर्मेंट स्कूल बिच्च बस एह् ऐ कि बच्चे दी एडमिशन कराओ ते नोआड़े बाद कोई पुछ मंग नी होंदी बच्चे दी बच्चा अपनी मर्जी दा कालेज बिच्च स्कूल बिच्च आंदा स्कूल बिच्च जंदा इ'यै साढ़ी लाइफ ऐ कालेज च साढ़ी एडमिशन फीस लग्गी ही जेह्लै ते कोई अट्ठ ज्हार एडमिशन फीस ही लेकिन नुआढ़े बाद जेह्ड़े डाकूमैंटस हे साढे सारे डाकूमैंटस दिक्खे केह् साढ़ा करैक्टर सर्टीफिकेट बी दिक्खेआ साढ़ी प्रसैंटेज बी दिक्खी प्रसैंटेज दे साह्ब कन्नै असेंगी एडमिशन थोह्ही जिंदी प्रसैंटेज कट्ट ही उं'दी एडमिशन लैबल दिक्खियै कि अस्सी प्रसैंटेज आह्ले गी एडमिशन थोह्नी उ'नें बच्चें गी कालेज बिच्च एडमिशन थ्होई जिन्नें बच्चें दे सत्तर पर्सैंटेज आह्लें गी एडमिशन नेईं थ्होई कालेज बिच्च दिक्खेआ जंदा कि पिछले स्कूल बिच्च बाह्रमीं केह्ड़े स्कूल चा पास कीती साढ़े डाकूमेंट बिच्च साढ़े डाकूमेंट बिच्च लिखे दा होंदा कि जिसलै अस पैदा होए हे केह् केह् साढ़ा करैक्टर कनेहा हा साढ़ा करैक्टर कनेहा हा अस कुदरै दे रौह्ने आह्ले न अस पैह्ले केह्ड़ी क्लासै च पढ़दे हे केह्ड़ी क्लास बिच्चा केह्ड़े स्कूला आए कोल्लै आए कि'यां नुआढ़े बाद साढ़ी एडमिशन फीस लगदी कालेज बिच्च आह्नियै एडमिशन फीस दे बाद फिर करैक्टर सर्टीफिकेट बगैरा बगैरा नुआढ़े सर्टीफिकेट होंदे उं'दी ओह् होंदी करैक्टर सर्टीफिकेट दी करैक्टर सर्टीफिकेट बाह्रमीं दे बाद करैक्टर सर्टीफिकेट थोंह्दा ते फिर असें मंथली मतलब कालेज बिच्च मंथली फीस नीं देने पौंदी कालेज बिच्च स्कूल बिच्च मंथली मंथली फीस देने पौंदी ऐ असेंगी ते फिर नुआढ़े बाद असेंगी बहुत सारे स्कूल मतलब कि जिद्धर फीस बी लगदी बच्चें दी उद्धर मंथली फीस होंदी नीं बच्चें दी होनी कोई पंज सौ छे सौ हारी पर एडमिशन फीस होंदी जि'यां के वी स्कूल जां आर्मी स्कूल ते केवी स्कूल बिच्च बच्चें दी फीस मंथली फीस थोह्ड़ी जैदा चार चार सौ रपेआ ते आर्मी स्कूल बिच्च कोई मंथली फीस बी बहुत जैदा ते एडमिशन फीस बी बहोत जैदा ऐ